चार मार्च उणिवीह सौ छावंजाहु छवीह नवंबर ॿ हज़ार टेवीह पंज दिसम्बर ॿ हज़ार टे चोॾहं सेप्तेंबर ॿ हज़ार वीह चोवीह अक्टूबर उणिवीह सौ पंजहठि